हैलो हां जी ऐहें ओह् फोन कीते दा हा दस्सो अच्छा ओह् थोह्ड़ा समान लैना हा नी में टुट्टी ओह् पाइपां लगनियां हियां ते में ओह् जेह्ड़े ओह् समान लैने हे ते भला ओह्दे किन्ने पैसे बने ओह् में पैसे देई ओड़ेओ एह् तुंदा बनेआ भई पंज ज्हार रपेआ ते समानै दा ते अपनी में ध्याड़ी बी लैनी ठीक ऐ चलो त्रै ज्हार अच्छा पंदरां सौ ठीक ऐ पंदरां सौ ठीक ऐ ठीक ठीक ऐ